جی میں ٹی وی شو شارک ٹینک سے بہت اچھی طرح واقف ہوں اور پچھلے ایک سال سے میں خود اس کاروبار کا حصہ ہوں پہلے میں اس کو نہیں جانتا تھا لیکن ایک دن مجھے میرے دوست خلیل نے مجھے اس بارے میں بہت اچھی طرح سمجھایا میرے جو سوالات تھے اس کے بارے میں جوابات خلیل نے دیے تو میں بالکل تیار ہو گیا اس کو کرنے کے لیے اب میں اس کو کر رہا ہوں اور مجھے بہت مزا آ رہا ہے کافی پیسے آ رہے ہیں اور کچھ اس کے خاص طریقے ہیں جیسے کہ وہ پیسہ لگاتے ہیں اور جیسے ایک لاکھ دیے تو بیس ہزار ان کو چاہیے فیصد میں لیکن وہ پہلے آپ کے کاروبار کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا کاروبار کرتے ہیں اس سے پہلے کتنا منافع کمائے کتنے دن میں اور کتنی لاگت میں میں اپنے کاروبار کیا اور اس میں کتنا آپ نے کمایا یہ سب دیکھنے کے بعد وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس راستے میں وہ آپ کی بھر پور مدد کرتے ہیں قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں نقصان سے بچاتے ہیں اس لیے میں شارک ٹینک کو بہتر سمجھتا ہوں